हमरा सभके पति है एक बेटा है भाइ है भतीजा है सभ अबै छै बाहरसँ तऽ उ सभ तऽ बाहरके काम करैवला रहै छै उतना नहि पहिचान पबै छै उतना नहि ध्यान दैछै नहि पहिचान पबै छै तऽ पुछलक तऽ हम सभ बतेली कि ई कौआ है या ई मैना है या ई कबूतर है चाहे ई कोयल है या तोता है मने हम सभ पहिचान दिला दैछी कि फल्लाँ है उ चिलाँ है हम सभ बता देली किएक कि उ सभ तऽ बाहर रहैवला आदमीके नहि पहिचान रहै छै नव सिखुआ सभके न उतना पहचान रहै छै उ सभ नहि समझलक कि कोन कि है तऽ इसभ बता देलीह कभी काल बता देलीह कोइ कोयल है बता देलीह कि फल्लाँ चिलाँ इसभके नाम बता देली सभ पक्षीके चिन्हा चिन्हा देली से बात छै